ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے ایمیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آرڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوئی کیونکہ یہ ہیڈ فون بہت بھاری ہیں اور ان میں سر سے درد ہونے لگتا ہے ان کی اسپیکر بھی اچھی نہیں ہیں ان کی پیکیجنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ ہیڈ فون موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے کچھ نہیں بس ضائع ہوئے ہیں اور مجھے اپنے پیسوں کا بڑا افسوس ہے